आं जी हैलो अच्छा बोल्लो ते सांबै दे आं सांबा बड़ी दुकानां ते केह्ड़ी दुकान चाहिदी थुहानू ते केह्ड़ी दुकान चाहिदी थुहानू कपड़े दी चाहिदी जां रुट्टी खानी जां केह्दी दुकान चाहिदी थुहानू म्हाराज कपड़े आह्लियां बड़ियां तुस इक्क बारी सांबा पुज्जो मार्किट ई मार्किट ऐ संडे